हीटर हीटर का पॉजेटिव रिवू हीटर से जल्दी खाना बन जाता है और हमें हीटर अगर हम अच्छे से उपयोग करें तो सुविधापूर्वक ये प्रदूषण भी नहीं फैलाता है और हीटर से सुविधाजनक वस्तुएँ बनाए जा सकती हैं आराम से लाइन से जोड़ के और हमें अगर हम कम बिजली वाला हीटर खरीद लिए तो वो हमें कम बिजली में अब सारे खाने सुवधाजनक